جب ہمارے گاؤں میں کوئی گھر تعمیر کیا جاتا ہے تو کئی اہم چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ گھر آرام دہ محفوظ اور ضروریات کے مطابق ہو ذیل میں ان چیزوں کی تفصیل پیش ہے نمبر ایک آب و ہوا کا خیال گھر کی چھت اونچی رکھی جاتی ہے تاکہ گرمیوں میں ٹھنڈک ملے ملے اور ہوا کا گزر ہو کھڑکیاں مشرق کی یا شمال کی جانی بنائی جاتی ہے تاکہ روشنی اور تازہ ہوا مل سکے نمبر دو جنگلی حیات سے تحفظ اگر آس پاس کھیت یا جھاڑیاں تو دیواریں مضبوط بنائی جاتی ہیں تاکہ سانپ بچھو یا دیگر جانور اندر نہ آ سکیں نمبر تین خاندان کی ضروریات اگر خاندان بڑا ہو تو زیادہ کمرے بنائے جاتے ہیں بزرگوں کے لیے الگ کمرہ بچوں کے لیے پڑھائی کے لیے پرسکون جگہ بنائی جاتی ہے نمبر چار باورچی خانہ اور بیت الخلاء اب زیادہ تر گھروں میں باورچی خانہ الگ اور ہوا دیوار ہوادار ہوتا ہے بیت الخلاء گھر کے اندر ہی پایا جاتا ہے تاکہ صفائی اور سہولت رہے نمبر پانچ واستو یا عبادت کی جگہ کچھ لوگ واستو شاستر یہ پر عمل کرتے ہیں اور گھر کے اندر عبادت کے لیے الگ الگ پاک صاف کمرہ رکھتے ہیں